जी हाँ हमारे जिले में बहुत सारे पूजा स्थल हैं जिनमें मुख्यतः मेवाड़ फेस्टिवल तिब्बीर तेजाजी और देव नारायण जी इत्यादि पूजा स्थलें करणी माता का मंदिर भी है ये पूजा स्थल हमारे जिले में एक मुख्य और अहम हिस्सा है ये परम्पराएँ और त्यौहार जिले के सन्दर्भ पहचान में बहुत योगदान करते हैं यहाँ पर सांस्कृतिक परंपराएँ होती हैं जिनके माध्यम से हम सांस्कृतिक त्यौहारों का आयोजन विविध स्थलों पर पूजा स्थलों पर बड़े धूमधाम से करते हैं यहाँ विशेष समुदाय होता है उनके मुख्य पूजा स्थल होते हैं यहाँ का इतिहास बहुत ही गहरा और शांत है इतिहास में बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी यहाँ पर पूजा स्थलों पर आ कर पूजा किए साल में कई बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं यहाँ पर जिसमें मुख्यतः है राजस्थान इंटरनेशनल फॉल्क फेस्टिवल यह राजस्थान का बहुत बड़ा त्यौहार होता है जिसको जोधपुर जिले में मनाया जाता है जोधपुर जिले की महाशिवरात्रि यह एक त्यौहार ही नहीं है बल्कि इसमें विभिन्न संस्कृति से जुड़ी हुई बहुत बड़ी आत्म सामान्यतः की पहचान है और यहाँ पर मेवाड़ फेस्टिवल होता है मेवाड़ फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान सरकार ही नहीं बल्कि भारत सरकार के द्वारा किया जाता है मेवाड़ फेस्टिवल में बहुत दूर दूर के लोग आते हैं हिस्सा लेने के लिए और वो अपना हिस्सा लेते हैं और मेवाड़ फेस्टिवल को बड़े धूम धाम से मनाया जाता है